کھیل ایک بہترین ورزش ہے جسے انسان کو مجموعی صحت کو برقرار رکھنے میں کافی مدد ملتی ہے مختلف کھیلوں میں باقاعدگی سے مشغول رہنا انسان کو مختلف دائمی بیماریوں سے بچاتا ہے کھیل وزن کو قابو کرنے خون کی گردش کو بہتر بنانے اور تناؤ کی سطح کو قابو کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ کھیل بہترین ذہنی اور جسمانی نشو و نما کا باعث بنتے ہیں ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں